मधुबनी जिलाके अन्तर्गत जे एतुका अर्थव्यवस्था मुख्य रूपसँ दूटा बातपर तऽ बड्ड बेसी निर्भर करैत छै जेना धानके खेती आ माछक उपज सङ्गहि सङ्ग मखानके खेती धान माछ मखान एतुका बहुत पुरान पूर्वसँ उपजैत से ऐग्रिकल्चर प्रोडक्ट अछि सङ्गहि सङ्गे गहुम सेहो सङ्ग सङ्ग आब उपजाबय लागल गेल छै आ सङ्गे सङ्ग जेना मसुरी भेल या फेर राहरि भेल या खेसारी भेल तकर बाद मूँग भेल ई सभ ई सभ सेहो उपजायल जाइए तमाकू वगैरह किञ्चित कियो कनी मनी उपजौलथि तऽ उपजौलथि नहि तऽ नहिए जकाँ लेकिन एहि सङ्गे सङ्गे कैश क्रॉपके रूपमे जेना माछके सङ्गे सङ्गे आमक बहुत काफी खेती एतय कयल जाइए जे फरवरी महीनासँ लऽ के शुरू भऽ के जून जुलाई तक समाप्त होइए आ सभ किसान एहिपर एहि वास्ते परेशान रहैत छथि जे कोन तरहसँ आममे किछु कैश क्रॉप भऽ जाय माछसँ किछु कैश क्रॉप भऽ जाय मखानसँ कैश क्रॉप भऽ जाय आ इएह मुख्य रूपसँ खेतीके रीढ़ छिक मधुबनी जिलाक